ہاں ہیلو ہاں جی بولیے جی جی بتائیں ہاں جی مل جائے گی ایک تو ہے میرے پاس لیکن دوسرا والا جو ہے نا وہ شاید ابھی اسٹاک میں نہیں ہے جو پہلا والا ہے جو وہ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے نہیں میم دوسرا والا تو نہیں ملے گا کیونکہ ایک جو ہے نا وہ وہ ایک ہے نا کیونکہ ایک ہے میرے پاس وہ دے دیں گے آپ کو دوسرا والا جو شاید نہیں ہے وہ اسٹاک میں نہیں ہے ابھی دوسرا والا نہیں ہو پائے گا یہ تو ابھی نہیں بتا سکتے میم کیونکہ وہ ابھی ہے نہیں پاس میں اسٹاک نہیں ہے تو لگ جائے گا ٹائم دو تین دن ٹائم لگ جائے گا لیکن ایک ہے میرے پاس وہ ہم آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ابھی اوپن ہے

نہیں نہیں میم ابھی بھیڑ تو نہیں ہے اگر آپ ابھی آنا چاہتی ہیں تو آپ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے ابھی میرے پاس ایک ہے جو ہم آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے دوسرا والا ابھی اسٹاک میں نہیں ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے نا جی میم وہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ابھی اسٹاک میں ہے تو وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں دوسرے والے جو ہے وہ اسٹاک میں نہیں ہے میرے پاس میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا جی جی ٹھیک ہے میم نہیں میم آپ آ جائیں ٹھیک ہے ہم ایک ہے میرے پاس وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں باقی دوسرا والا جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہاں جی پہلا والا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے

نہیں دوسرا والا میم وہ نہیں ہے میرے پاس میں ابھی جی جی میم جی جی